हाँ मैं पाँच संख्या बोल सकता हूँ एक हज़ार अस्सी पाँच हज़ार नब्बे सात हज़ार एक सौ दस दस हज़ार पाँच सौ चालीस एक लाख बीस हज़ार नौ सौ नब्बे